जी हाँ मुझे पाँच संख्याएँ याद हैं तीन लाख बहतर हजार आठ सौ पंद्रह सताइस हजार तीन सौ बारह आठ हजार नौ सौ बासठ सात हजार तीन सौ चार हजार चार सौ चौवालिस